اردو زبان کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور اس کی ابتدا برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہوئی اردو کی تشکیل مختلف زبانوں کے ملاپ سے ہوئی جس میں عربی فارسی ترکی سنسکرت اور ہندی نمایاں ہیں یہ زبان سب سے پہلے گیارہویں صدی میں اس وقت سامنے آئی جب وسط ایشیا نے سے آنے والے ترک اور ایرانی حملے آور برصغیر میں آباد ہوئے اور مقامی آبادی کے ساتھ میل جول بڑھا یہ ملاپ ثقافتی اور لسانی تبادلے کا باعث بنا جس کے نتیجے میں اردو نے ایک نئی شکل اختیار کی ابتدائی طور پر اردو ایک بولی تھی جو دہلی ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی تھی اور اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا جیسے ریختہ اور ہندوستانی مغلیہ دور کے دوران اردو کو فروغ ملا جب اس نے درباری زبان کی حیثیت حاصل کی اور فارسی کے ساتھ مل کر سرکاری اور ادبی زبان کا در درجہ پایا اس دور میں اردو میں شاعری اور نثر کے عظیم شہکار تخلیق ہوئے جیسے میر تقی میر غالب اور سودا کی شاعری اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے دوران اردو نے مزید ترقی کی اس دور میں فورٹ ولیم کالج جیسے ادارے قائم ہوئے جنہوں نے اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا اسی زمانے میں اردو ادب نے بھی فروغ پایا اور سر سید احمد خان مولانا الطاف حسین حالی اور مولوی عبد الحق جیسے ادیب اور دانشوروں نے اردو زبان کو جدیدیت کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کیا سر سید احمد خان نے اداروں کو تعلیمی میدان میں اہمیت دی اور جدید سائنس اور فلسفلے کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی برطانوی دور میں اردو اور ہندی کے درمیان تفریق نے شدت اختیار کی جہاں ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں اور اردو کو فارسی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا اس فرق نے بعد میں پاکستان اور بھارت کے تقسیم کے بعد مزید نمایاں ہو کر دو علیحدہ لسانی اور ثقافتی شناختوں کو جنم دیا پاکستان کے قوم کے بعد اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا اور تعلیمی سرکاری اور ادبی میدانوں میں اس کا استعمال بڑھا پاکستان میں اردو کو ایک عالم علامتی زبان کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جو ملک کے مختلف زبانوں اور ثقا فتیوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے دوسری جانب بھارت میں اردو کو مسلمانوں کی زبان کے طور پر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہاں بھی ادب فلم اور میڈیا کے میدان میں مضبوط مقام رکھتی ہیں وقت کے ساتھ اردو نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں دیکھی جدید دور میں میڈیا شوسل میڈیا اور فلموں کے ذریعے اردو نے نئی جہات حاصل کی ہے خاص طور پر بولی جانے والی اردو نے بہت سے نئے الفاظ اور محاورات کو جذب کیا ہے جو روز مرہ کی گفتگو کا حصہ بن چکے ہیں آج اردو ایک اہم بین الاقوام زبان بن چکی ہے جسے دنیا بھر میں بولنے اور سمجھنے والے لاکھوں لوگ موجود ہے پاکستانی اور بھارتی ڈرامے فلمیں اور گانے اردو زبان کو دنیا بھر میں مقبول بنا رہے ہیں اور اردو ادب میں نیا رنگ اور انداز شامل ہو رہا ہے یوں اردو زبان کی تاریخ اس کے مسلسل ارتقا اور جدت کی گواہی دیتی ہے جو آج بھی ایک طاقتور اور متحرک زبان کے طور پر زندہ ہے اور مزید ترقی کے راستے پر گامزن ہے